फोंडें तालुक्यांतल्यो मुखेल सांस्कृतीक आनी सामाजीक परंपरा जर आमी जर पयल्यो जाल्यार एक म्हणजे शिगमो आसत वो मोठ्या प्रमाणान फोंडा तालुक्यान लोक आसा ते साजरे करतात तेचे नंतर जर कोणीय भायल्यान मनीस येयला जाल्यार तेका समजा आमची संस्कृती कितें हें जर पळोवपाक जाय जाल्यार अशें बरेतशें सांस्कृतीक आनी सामाजीक परंपरा ज्यो आमच्यो आसात ते आमी दाखोवंक शकता एक म्हणजे माशेलान चिखल कालो जाता तो आमी दाखोवंक शकता किंवां वेग वेगळे कालो काले जात्रा ज्यो जाता त्यो दाखोवंक शकतात आनी ह्या सगळ्यांतल्यान कोणाकूय समज जर आमची परंपरा कितें आमची सांस्कृतीक किंवां आमचें कल्चर जें कितें आसा तें कितें आसा हें जर कोणाकूय जर शिकपाक जाय पळोवपाक जाय जाल्या ह्या गजालींतल्यान आमी तें तेका दाखोवंक शकता